नोंथांना जे दाखालि बावैसो गांसे बिजाब फोसावजादों बे बिजाबनि सोमोन्दै खिन्थानो एसे औ आंनि दाख्लि बावैसो फोसावजानाय बिजाबनि मुङा जेनदार्स स्कुल एन ससाइटि आरो बे बिजाबा आङो बि येटनि फरायसाफोरनि थाखाय आङो बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों बे बिजाबा बिसेस करि भियेटनि फरायसा भियेट पत सेमेस्टार जोंना बडलेण्ड इउनिभार्सेतियाव नाथाय दिब्रुगर आरो गुवाहाटी इउनिभार्सेतियाव बियो भियेट सेकेण्ड सियेम नङाबा भियेट थार्द सियेमावहाय बियो बाहाय जासिगोन बाहायजागोन दा बे बिजाबखौ आङो फोसाव फाब्लिस खालामदों थुनलाइ पाबिक्लेसन बागसानिफ्राय ओमफ्राय दा बे बिजाबनि गेजेरजों आं जाहाथे एसे एनै गियान आङो जाहाथे भियेटनि गथ'फोरनो आङो बे बिजाबनि गेजेरजों आङो माखासे कर्सनि बागै खिन्थादों बा कर्स आव मा दङ बिनि बारै आङो एसे लिरनाय जादों आरो